जोङो ना गुरनायावहाय जोङो न'निफ्राय जोङो रेदि जानानै थाङोबा जोङो जेखाइ खबाइ जोङो लानानै जोङो थाङो आरो थांनानै जोङो दै गाथोनखौ जोङो मोननायजों लोगोसे जोङो जोंनि जि गाननायफोरखौ जोङो मोजाङै गानफ्रानानैहाय जोङो नाखौहाय जोङो गुरो ना गुरनायावहाय जोङो बिदिनो जोङो लोगोजों लोगो जोङो नाखौहाय जोङो नायलाय लायो जोङो बेसेबां मोनदों जोङो बेखौहाय सोंलायनानै जोङो नायलायनाय जायो आरो नायलायनायनि गेजेरजों जोङो जेब्ला जोङो साना हाबसि हाबसि जायो अब्ला जोङो न'आवहाय फैनो जोङो गाथोननिफ्राय जोङो गाखोनानै जोङो फैनाय जायो